یہاں پر ماہی گیروں کی کچھ ذاتیں یا گروہ آباد ہیں جو مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں جیسے مچھوا ملاح نشاد گونڈ وغیرہ یہ لوگ دوسرے صوبوں سے آ کر یہاں بس گئے ہیں اور مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں اور پھر مچھلی بیچ کر پیسہ کماتے ہیں یہ کچھ تہوار بھی مناتے ہیں جیسے مکر سنکرانتی یا بوٹ ریسنگ اس کے علاوہ اگر مچھلی پکڑنے والا شخص مسلمان ہے تو وہ عید کا تہوار بھی مناتا ہے